حکومت کے اقدامات حیدرآباد ضلع نما اثر پڑتا ہے یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں جیسے سرکاری دفتر کے ذریعے سروس بلدیہ آفس واٹر ڈیپارٹمنٹ مہی مہیلا آفس بجلی یہ سارے پالیسیس حکومت کی جانب سے ہوتے ہیں اور یہ ترقی کا اہم رول ادا کرتے ہیں پالیس پبلک سروس بھی کہا جا سکتا ہے ہر پانچ سال میں نئی حکومت نئی پالیسی لے کر آتی ہے اس میں ہمارے مطابق اسکیم ہوتی ہے میوزیم وغیرہ پھر سے نئے بنتے ہیں اور ہمیں ترقی کا باعث بنتے ہیں حکومت کا کام ان کے اقدامات پر قائم رہنا ہے اور ہر ایک کا وعدہ الگ الگ رہتا ہے پر کوئی وعدہ پورا کرتا ہے اور کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا پر حال حیدرآباد میں تو اب فی الوقت جس کی بھی حکومت ہے اب ہم ان سے خوش ہے